हेल' मा खबर

साराय गिदिर अह अह औ दे सारायाथ' गोबां गोबां दामनि दङ माबे बायदिखौ नांगौ ना लहानिखौ नांगौ ना एलुमिनियामखौ नांगौ ना स्टेलनिखौ नांगौ सिलफोरनिखौ अह सिलफरनि सिलफरनिबाथाय अह सिलफरनिया ब्रैजौनिबो दङ इनिफ्राय आरो माबानिबो दङ है अनेक कवालिटिनि दं आरो ब्रैजौ बाजौ बिदि

औ बेनो ब्रैजौ बाजौ बेफोरबायदि आरो जि रोजा अह इसे गिदिरबा जि रोजा

एह इसे इसे इसे खम खालामना हरगोन दे से रोजानिखौ गुजौआव हरगोन औ दे जागोन दे इसे इसे खम खालामगोन मा मा नांगौ मोनबा सारायखौनो गंनै गारबा कासनि नांगौ ना माबायदि नांगौ

खासनिखौनो अह खासनि खासनि गा माबा खोस्लि औ औ दे दे जागोन दे औ औ औ दे खोनादों दे आङो बुंलाय आरो मा मा नांगौ देलाय बुंलाय

जायखिजाया जायखिजाया नों माखौ माखौ लायो आं लाबोनानै देखाय फैनोसै औ दखानाव औ दे जागोन दे औ दे हलसेलारावनो गोबां गोबां लाखायो दा बेफोरो खासनि खोस्लि जेन'बा गारबा अरुफोर बायदि ओमफ्राय आरो बै माबाफोरा सारा सालाय साराय माबानिया सिलफरनि साला साराया गिदिर फिसाजों बाथ्रा थायो सारायनि आरो गिलिर रेजें बेफोरबायदिनि बाथ्रा थायो क्वालिटि दं आरो सारायनि क्वालिटि दं आरो दे दे औ औ औ हलसेलारनिफ्राय लाबोखाबाय लाखिदो दे औ औ दे लाखिदो दे लाखिदो लां लांफैल' लाखिदो दे